बच्चा सब खेलने जाते हैं छोटा छोटा बच्चा अपना गुरकता है चलता है गाड़ी से वार्कर से ठेलगड़िया से उसके बाद चलने वाला बच्चा जो है वह कोई गुल्ली खेलता है या कोई गुल्ली डंटा खेलता है या कोई उसके बाद कोई बच्चा बेडमिंटन खेलता है या कोई गेंद खेलता है उसके बाद कोई कबड्डी खेलता है कोई कबड्डी खेलता है कोई कैरम बोर्ड खेलता है सब यही सब खेल खाल करता है बच्चा सब छोटा छोटा बच्चा बड़ा बड़ा बच्चा भी खेलता है या चलता है के बाद दौड़ धूप में जाता है तो वहाँ पर भी फील्ड है माता रानी के आगे में बहुत बड़ा फील्ड है वहाँ फुटबॉल भी खेलता है उसके बाद गेंद खेलता है या फुटबॉल खेलता है या कैरम बोर्ड खेलता है गुल्ली डंटा भी खेलता है गेंद खेलता है जिसको जो आता है वह सब बच्चा बुतरु अपना मिल जुलकर सब वहाँ पर खेलता है उलता है सब खेलने कूदने में अपना व्यस्त रहता है या घर से बाहर कहीं नहीं जाता अपना खेलता है बच्चा अपना फील्ड में जहाँ जहाँ जाता है अपना सब खेलता है कैरम बोर्ड खेलता है जिसको आता है कैरम बोर्ड खेलता है उसके बाद लूडो खेलता है लूडो खेलता है मोबाइल पर भी गेम खेलता है मोबाइल पर लूडो खेलता है यही सब खेलने जाता है बच्चा बुतरू सब जहाँ जहाँ मन आता है अपना जाता है बाहर सब में निकलता है खेलता है कूदता है छोटा छोटा बच्चा भी हैं सब अपना अपना खेल धूप में लगा रहता है बड़ा वाला भी खेलता है फुटबॉल खेलता है या गेंद खेलता है कैरम बोर्ड खेलता है लूडो खेलता है कबड्डी खेलता है कुश्ती लड़ता है यही सब खेल धूप करता है बच्चा या कैरम बोट खेल धूप में जाता है उसके बाद गेंद खेलता है उसके बाद लूडो खेलता है उसके बाद कबड्डी खेलता है छोटा बच्चा है वह अपना वार्कर से घूमता है ये गाड़ी से घूमता है छोटा रिक्सा से घूमता है बच्चा को चढ़ने वाले रिक्सा होता है छोटा उससे घूमता है

बड़ा बड़ा बच्चा है वह कैरम बोर्ड खेलता है लूडो खेलता है या कबड्डी खेलता है बाहर गेम्स खेलता है यह सब खेलता है निकल शाम में निकलता है सब खेलता है